मासिक धर्म पर संस्कृति मानदंड और धार्मिक बर्जना अक्सर बुरी आत्माओं के साथ परिस्पर जुड़वता योग प्रजनन को लेकर शर्म और शर्मिंदगी से जुड़ी होती हैं कोई सस्कृतियों में महिला मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए गए अपने कपड़ों को बुरी आत्माओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए दफ़न दफ़ना देती हैं मासिक धर्म चक्र एक प्रकर्ति प्रक्रिया यह महिला हारमोन हारमन द्वारा निर्मित एक जटिल चक्र है जो नियमित रक्त स्राव महामारी का कारण बनता है मासिक धर्म चक्र के चार चरण होते हैं मासिक धर्म कुपिक चरण और ल्यूटियल चरण कुछ महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का अनुभव होता

लेकिन मासिक धर्म के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है और इस दौरान कई कार्य भी वर्जित माने जाते हैं हिन्दू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाना अचार छूना पूजा करना खाना पकाना पेड़ पौधों को छूने और बाल धोने आदि जैसे कई कार्य कई कार्य वर्जित कई कार्य वर्जित होते हैं

महिलाओं महिलाओं जयश्री वेदों ने बताया बताए गए मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती थी मासिक के समय भी यह स्वयम भोजन बनाती और पति को भोजन करवाती जिससे अंगले जन्म में जयश्री को कुतिया और ब्रह्मा को बल के रूप में जन्म लेना पड़ा था और महिलाएँ ने भारत में मासिक धर्म के दौरान महिला और लड़कियों का जीवन इसके अनुसार इन्द्र देवताओं ने इस एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी यह उत त्य के पाप का एक हिस्सा था